مجھے پالتو جانور پسند نہیں ہیں اوکے مجھے ایسے جانوروں سے ڈر بھی لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جانور جو ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا بہت مشکل ہے ان کی ہر چیز کا کھانا پینا صفائی ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے وہ میرے نزدیک جانور بہت زیادہ گندگی کرتے ہیں چاہے کتا ہو بلی ہو خرگوش ہو کسی بھی طریقے کا اگر ہم جانور پالیں تو وہ بہت زیادہ گندگی کرتے ہیں اس لیے مجھے جانور پسند نہیں ہیں